पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस दश जुलाइ उन्नैस सए चोरानबे आठ अगस्त अठ्ठराह सए पचासी दू जनवरी बीस तेइस आठ मइ उन्नैस सए पञ्चानबे